मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं जैसे कि हमारा रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप जो कि बहुत पुराना है और सिर्फ पत्थरों के निर्माण से बना हुआ है इसमें हमें महात्मा बुद्ध के कई सारे ऐसे स्तुप्स मिलेंगे जहाँ पर हमें पता चलेगा कि पुराने समय में बुद्ध ऐसे थे और ऐसी ऐसी कलाएँ थीं उसके बाद है इंदौर का बाजार जो कि सफारा बाजार है बहुत बड़ा बाजार है इंदौर में सबसे प्रचलित बाजार है और वहाँ पर हम अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं कई सारी ऐसी जगह जगहें है बाजार में कि उनको देख सकते हैं